हरि ओम दादा मां कृतिका नागरानी आहियां ऐं मां तोबदड़े मां आयी आहियां मूंखे राबिते जी तफ़सीलुनि में नयों लैंडलाइन नम्बर शामिलु करिणो आहे इनखे तव्हां पहिंजे रिकार्ड में अपडेट कयो जेके बि जरूरी दस्तावेज खपनि मां सभु खणी आयी आहियां जीअं फ़ोटो लैंडलाइन नम्बर ऐं पेन कार्ड नम्बर इहो सभु मूं वटि हथीको सभु पयो आहे ऐं पहिरियों तव्हां मूंखे फ़ोर्म ॾियो जंहिंखे मां फोर्म भरे करे मां तव्हांखे ॾई सघां ऐं तव्हां पोइ मूंखे ॿुधायो की तव्हांखे छा छा फ़ोर्मेलिटीज़ ऐं डॉक्यूमेंट खपनव ऐं मूंखे किथे किथे सही करिणी आहे त मां सही करे फ़ोर्म फ़िल करे ऐं बे बाक़ी जेके बि डॉक्यूमेंट आहिनि मां तव्हांखे ॾई छॾियां तव्हांजी ॾाढी ॾाढी महिरबानी